अ हेल्ल' बबेहाय दं अ पिकनिक जानो होननाया माला थाङो पिकनिक जानो होननाया माला थाङो जोङो एसे थाब थांनो होनबामोन एक थारिकाव जागोन ना नोंना

बेखौथ' फिक्स जाथ'वाखै नों थांबा दासो लोगो जाहांदोंना गारिया विंगारजों थांनो नागिरदोंमोन जों ओ कारआ फैसानि एसे प्रब्लेम जागोन ना ओंखायनो अ बेखौथ' बेसेबां खांनो जादों आरोखि बेखायनो मानसि बुरजाबा एसे खम खांनानै गारि मोजांजों थांनो नागिरदोंमोन अ हाग्रामा दालाङाव जानो नागिरदोंमोन औ दासो नोंनाव फ'न हरजेनदों साबैसे जागोन बेखौ मिनथिया औ औ औ औ जागोन दे होनबा एक टारिकाव एक थारिकाव जागोन ना औ ओमफ्राय बेदरा मा मा जायो औ ओमफ्राय

होनबालाय एसे बुरजा खालामनांगोन ना बिदि जानोबा कालेक्स'नखौ औ औ औ औ लोगो बुरजा औ औ दे होनबालाय लोगोफोर लानानै फैदेरदो

औ औ लोगो दंखायो आंनाबो दंनायालाय औ औ औ दे दे होनबा